آج کے اس دور میں ہمارے ماں بہن خواتین کو بہت سارے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اگر ان کو رات میں ایمرجنسی کہیں جانا ہو تو وہ ایک ساتھی کو تلاش کرتی ہیں کیونکہ خواتین اپنے آپ کو اکیلے محفوظ نہیں رکھ پاتیں اسی لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ساتھی کو تلاش کرتی ہیں اور کچھ برسوں میں ہمارے حکومت نے بہت ساری سہولتیں حاصل پیدا کر دی جیسے کہ جگہوں جگہوں پر پولیس چوکی بنوا دی ہیں اور جگہ جگہ پر رات میں پولیس رہتی ہے اور اگر کوئی دقت و پریشانی ہوتی ہے تو ہیلپ لائن نمبر سے کانٹیکٹ کرسکتی ہیں